हाँ एकता ये बताओ कि भोपाल कि क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं और तुमको उसमें सबसे अच्छा क्या लगता है हाँ ओके भोपाल में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें फ़ेमस हैं और जैसे कि भोपाल अपन जानते हैं कि झीलों का शहर है तो वहाँ पे झीलें हैं दो झील एक बड़ी है बड़ा लेक है एक छोटा लेक है तो वो जो कि घूमने के लिए बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ पे एक राजा भोज का स्टैच्यू भी बना हुआ है लेक पे बहुत सारे एक मनुआभान टेकरी है जो कि जैनों का मंदिर है वहाँ पे फ़ेमस है जो बहुत ज़्यादा और गुफ़ा मंदिर है जो कि शंकर जी का मंदिर है वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ कि फ़ेमस हैं एक है राधा रिठाणी जो कि जयपुर की ब्रांच है जिसका एक बहुत ही बड़ा रेस्ट्रोरेंट है भोपाल में और मुझे जो मेरी फ़ेवरेट प्लेस थी वो थी टेकरी जहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगता था बहुत ही सुकून का माहौल वहाँ पे था और मैं बहुत अधिकतर वहाँ जाना पसंद करती थी और भोपाल के आस पास जो थे सीहोर में एक बड़े गणेश जी का भी मंदिर है जो कि बहुत फ़ेमस है और कभी कभी जब मैं बहुत परेशान होती थी तो वहाँ जाना मुझे अच्छा लगता था और हॉस्पिटल तो हैं वहाँ बहुत फ़ेमस हैं जो कि बंसल चिरायू पीपल्स है ये उनमें से एक है जो कि फ़ेमस हॉस्पिटल है और कॉलेज कॉलेज तो वहाँ पे है जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है बी टेक के लिए एम टेक के लिए जो फ़ेमस एक हे यूनिवर्सिटी है आरजीपीवी जो कि भोपाल में ही है और बहुत सारे सांसद भवन हैं और अलग अलग बस इतना ही